मैं जब लंबी बाइक ट्रिप या दूर के लिए निकलता हूँ तो पूरी तरह से सुरक्षित तैयार होकर निकलता हूँ जो लोग भी लंबी बाइकिंग ट्रिप पर निकलते हैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए जैसे जूता पहन लेनी चाहिए हेलमेट मोबाइल इत्यादि अच्छी तरह से रखकर हेलमेट पहनकर तैयार होकर जानी चाहिए क्योंकि लंबी टू टूर या ट्रिप के जाने पर यह सब सु वस्तु अपने साथ रखनी चाहिए लंबी ट्रिप पर जाने के लिए लोग अपनी बाइक के द्वारा सफर करते हैं बाइक से जाने वाले के लिए उन्हें अच्छी तरह से अपनी हेलमेट पहन लेनी चाहिए जूता पहन लेनी चाहिए साथ में लाइसेंस गाड़ी लाइसेंस गाड़ी की लाइसेंस रखनी चाहिए इंसुरेंस रखनी चाहिए प्रदूषण रखनी चाहिए आदि स वस्तुओं को अपने साथ ले जाकर तो नी चाहिए लंबी बाइक ट्रिप के लिए लोगों को अपनी पास चिकित्सा से जुड़े हुए चिक चिकित्सा बॉक्स को भी ले जानी चाहिए जो छोटे पोटे समस्याओं जे दुर्घटनाओं से बच सकते अच्छी तरह से जूता हेलमेट जब चश्मा आदि की लगाया रहनी चाहिए जिससे लोग किसी भी प्रकार की अ दु दू किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है ब लंबी ट्रिप के लिए अपनी साथ तो बहुत सी चीज़ ले जानी चाहिए जैसे गाड़ी के लाइसेंस होनी चाहिए ड्राइवर लाइसेंस होनी चाहि इत्या इंसोरेंस प्रदूषण आदि री रखनी चाहिए क्योंकि यह जब लंबी ट्रिप जाने के लिए सब एकदम पक्का होना चाहिए चाहिए जिससे यह किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से सामना कर सकता है साथ सी सा जूता चश्मा हेलमेट लगाकर ही बाइक से ट्रिप करनी चाहिए वैसे लंबी ट्रिप के लिए बाइक की नहीं से नहीं करनी चाहिए कार आदि ही वाहनों से करनी चाहिए क्यों परंतु जो लोग लंबी ट्रिप पर वाइक से जाते हैं उन्हें यह सब बातों पर गतिविधियों पर ध्यान देनी चाहिए सड़क के नियमों पालनों पर भी ध्यान देनी चाहिए ट्रैफिल रूल की पालन करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की सड़क हादसा ना हो तथा दुर्घटना ना हो यह सभी गतिविधियों पर ध्यान देकर अपनी लंबी ट्रिप बाइक के द्वारा करने कर सकते हैं यह ट्रिप के लिए उन्हें अच्छी तरह से सुजग सुसज्जित जैसे चौ पैर में जूता सर में हेलमेट आँख में चश्मा प्लस में हाथ में ग्लव्स जैकेट आदि से सुरहनी तैयार हो जानी चाहिए क्योंकि यह सभी वस्तुएँ सड़क दुर्घटना जैसे एक्सीडेंट से सुरक्षित शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है तथा बाइक ट्रिप वाले वाइक वाहनों की मृत्यु ना हो पाती है अतः हम कह सकते हैं लंबी ट्रिप वाली बाइक टिप वाले स्को अपनी इस साथ इस सभी प्रकार के सामान को अपनी साथ लेकर ट्रिप को पूरा करनी चाहिए